नमस्ते हाँ बोलिए कौन सा पौधा चाहिए हाँ तो आइए ले लीजिए चमेली का है गुड़हल का है गेंदा का है हाँ गुड़हल है गेंदा है चमेली है गुलाब है हाँ हाँ जिसको चाहिए वो आपका नेशन है तो फिर लेना है आ कर ले लीजिए

पैसा तो वैसे बीस पचीस रुपये पेड़ पौधा ल् मतलब एक पौधे का बीस रुपये पचीस रुपये ज्यादा लग रहा है अरे तो जैसे पौधा है वैसे पैसा लगे जैसे पौधा कम तो हो जाएगा लेकिन जैसे पौधा है वैसे जो है पैसा भी लगेगा ये सामान रहता है वो वो तो ठीक है लेकिन जैसे है वैसे मिलेगा ना जैसे तो पौधा रहेगा जैसे सामान रहेगा ये हैं हमारे यहाँ अब इसमें डेली पानी डालना पड़ता है धूप से बचाना पड़ता है बारिश नहीं हुई तो बारिश से बचाना पड़ता है डेली पानी डालो खाद डालो इसकी देख रेख करो ये सब करना पड़ता है इसकी म् इसकी मजदूरी तो भाई जैसे चलो ठीक है कोई बात नहीं लेकिन इसमें मेहन जैसे मेहनत पड़ती है ना मेहनत के हिसाब से पैसा लगता है हाँ तो ले लो हिसाब से लगा देंगे जैसे देखो क्योंकि बहुत भाई हाँ ले लीजिए इतनी गर्मी है जैसे पानी भी तो डेली इसमें दोनों टाइम पानी पड़ता है इसकी देख रेख धूप छाँव से धूप छाँव से बचाना पड़ता है अब धूप में देखो धूंध हाँ धूप में रहेगा सूख जाएगा पानी फिर पानी बारिश वजह से बारिश भी हो होती है तब भी बचाना पड़ता है एक जब मर्जी आओ जब ले लो तब तक सब चीज है ई कितना पेड़ लेना हो जितना गुलाब गुड़हल अरहुल गेंदा जितना दे लेना चाहते हो उतना मिल जाएगा जब आपके पास टाइम हो बारह बजे एक बजे जैसे ग्यारह बजे जैसे आपको टाइम हो वैसे आना भाई चलो ठीक है कोई बात नहीं ये एक है ठीक है ले लेना कोई बात नहीं इसको अब हम तो ना नहीं कर रहें हैं हम तो यही बोल रहें हैं ना जैसे भाई उसमें देख रेख उसको दवा डालनी पड़ती है दवा भी लगता ना कीड़े लग जाते हैं उसमें कीड़े से बचाना पड़ता है धूप से बचाना पड़ता है नहीं गाड़ी भाई गाड़ी नहीं है गाड़ी अपना कर लेना ना जितना लेना जैसे कर लेना गाड़ी हँ गाड़ी ले लेना गाड़ी से अपना पौधा यहाँ से फिर आपको भेज देंगे यहाँ ला बता देंगे अपना ले कर चले जाना चलो कोई बात नहीं है पैसा जो है दे देना भाड़ा गाड़ी करवा देंगे यहाँ से हाँ नमस्ते ठीक है ठीक है आना जब आपकी मर्जी हो जब आना जब आओगे जब भी मिल जाएगा हाँ ठीक है नमस्ते